जी कौन जी हाँ बोलिए जी मिल जाएगी किस चीज़ के लिए अपॉइन्ट्मन्ट चाहिए अच्छा तो अभी तक आपने कोई मेडिसिन खाई क्या अच्छा ठीक है कब से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है अच्छा ठीक है तो आप आ जाइए जी हमारी फ़ीस चार सौ पचास है एक विजिट का जी टाइमिंग हम दो शिफ्ट में बैठती हूँ मैं जैसे सुबह दस बजे से दो बजे तक और शाम को भी चार बजे से छः बजे तक

जी आज तो नहीं आज तो नहीं आज तो छुट्टी है आप कल आ जाइए कल मिल जाऊँगी मैं जी हाँ मिल जाऊँगी मैं जी मैं अपने ही समय पर आ जाऊँगी आप आ जाइएगा लेकिन अपॉइनमेन्ट लेना पड़ेगा आपको आप ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर आप वहाँ आ कर भी ले सकते हो वहाँ पर एक असिस्टेन्ट मिल जाएगा मेरा आपको वो आपको अपॉइनमेन्ट दे देगा वो कल ही देनी पड़ेगी आज वो भी छुट्टी पर है तो ये आपका व्हाट्सप्प नंबर है क्या जी मैं आपको कुछ मेडिसिन आप लिख के भेज देती हूँ तो आप मेडिकल पर जा कर ले लीजिएगा बट्ट फिर भी आब दिखा लीजिएगा डॉक्टर को भी तो आप कल आ भी जाएँ ठीक है जी और मैं अपना पता आपको मैसेज कर दूँगी है ना तो आप देख लीजिएगा ठीक है ओके